हलो हाँ मैं अनिल मदनकर बोल रहा हूँ देखिए मुझे जल्दी निकलना था लेकिन आपकी गाड़ी अभी तक पहुँची नहीं है आपने मुझसे एडवांस एक हजार रुपये भी ले लिए हैं तो अभी आपकी गाड़ी है मुझे जर्नी नहीं करना है आप प्लीज़ करके मेरा एक हजार रूपए रिटर्न दीजिएगा मैं और किसी व्यवस्था से चल जाऊँगा नहीं नहीं नहीं आपकी ये गाड़ी मुझे नहीं चाहिए श्रीमान जी मैं खुद व्यवस्था कर लूँगा आपने एक तो मेरा समय नष्ट किया और दूसरा मैं परेशान हुआ ऊपर से आपने एडवांस पैसे भी ले लिए हैं और समय पर सेवा नहीं दी है नहीं मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ मैं अन्य कोई व्यवस्था कर लूँगा लेकिन मैं आपकी गाड़ी कैंसल कर रहा हूँ मुझे दूसरी व्यवस्था से मैं चला जाऊंगा मेरे ट्रैन का समय हो चुका है अब मैं आपकी गाड़ी को कैंसल कर रहा हूँ और प्लीज़ फ़ोनपे पर मेरा पैसा वापस कर दीजिएगा ठीक है अब दोबारा